گڈ مارننگ سر جی آپ ایمبولینس سروس سے بات کر رہے ہیں جی سر جی میں دیوبند سے بات کر رہا ہوں یہاں جی ٹی روڈ پہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے جس میں دو لوگ بہت گھائل ہیں جی سر جی وہ بہت زیادہ وہ چوٹ کھائے ہوئے ہیں اور بے ہوش بھی ہیں جی سر جی ہمیں ایمبولینس کی ضرورت ہے جی سر جی جی جی سر اگر آپ ایمبولینس بھیج دیں یا کوئی نیئر بائی ہاسپیٹل بتا دیں جہاں ان کو لے جا کر ان کا فوری طور پر علاج کرا سکیں جی سر جی لوکیشن یہ ہے دارالعلوم کے پاس جی جی ٹی روٹ جی دار القرآن کے پاس جی سر جی کافی چوٹ آئی ہوئی ہے جی سر ابھی ہم نے ان کی فیملی کو الٹ نہیں کیا ہے کیونکہ نمبر ان کا مل نہیں پا رہا ہے سر جی سر جی سر جی جی میں ہاسپیٹل پہلے لے کر جاؤں نیئر بائی جی دیوبند کے ہاسپیٹل لے کر جاؤں جی سر سرکاری ہاسپیٹل جی سر ہو جائے گا سر سر ایمبولینس آپ نہیں بھیج سکتے ہیں جی سر کیونکہ یہاں کار وغیرہ ہے نہیں کچھ کس پر لے کر جایا جائے آپ اگر ایمبولینس بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہوگا جی سر جی جی بہت بہت شکریہ آپ ایمبولینس کا انتظام کر دیا جی سر شکریہ